جسمانی ورزش ایک انتہائی مفید چیز ہے انسان جب ورزش کرتا ہے تو اس کے اعضائے جسمانی مکمل طور پر متحرک اور فعال ہوتے ہیں اور انسان کا جسم جو ہے بیماریوں سے دور ہوتا ہے اور انسان کی بھوک بڑھتی ہے بھوک کے نتیجے میں جب وہ غذا لیتا ہے تو اس کے جسم میں توانائی اور طاقت کا اضافہ ہوتا ہے میں بھی جسمانی ورزش کے فوائد کو مدنظر رکھتے ہوئے شروع سے ورزش کرتا رہا ہوں بطور خاص صبح کے وقت رننگ پر جانا دوڑنے کے لیے جاتا ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے جو ایکسرسائز ہیں بہت سی مشقیں ہیں جسمانی ورزش کے لیے ان کو بھی کرتا ہوں مثلاً ہاتھوں کو پیروں کو اور اسی طرح دیگر جو جسم کے اعضا ہیں ان کو مختلف سمت میں حرکت دیتا ہوں اور اس طریقے سے پورا جسم جو ہے ہمارا پورا جسم متحرک اور فعال ہو جاتا ہے اور جسم میں ایک نشاط کا احساس ہوتا ہے پورے دن وہ نشاط باقی رہتا ہے ورزش سے فارغ ہوتا ہوں تو شدید بھوک کا احساس ہوتا ہے اور اس کے بعد جب غذا لیتا ہوں تو وہ غذا جسم کو لگتی ہے اور انسان کو ایک نوجوان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کھاتا پیتا رہے اور اسے بھوک جو ہے مناسب بھوک لگتی رہے بھوک کا احساس ہوتا رہے اور یہ بھوک کا احساس ہوتا ہے جب انسان اپنے جسم کو حرکت دیتا ہے محنت کرتا ہے تو محنت کش انسان جو ہوتا ہے وہ بیماریوں سے بہت دور ہوتا ہے اس کے برعکس جو انسان تساہلی برتتا ہے اور جو راحت پسند ہوتا ہے تن کوش ہوتا ہے بیماریاں اس پر بہت جلد حملہ آور ہو جاتی ہیں اس لیے ہمیں بھی جسمانی ورزش کرتے رہنا چاہیے ہر ایک کو کرنا چاہیے انتہائی مفید چیز ہے